جی ہاں پرندوں کی دیکھنے کے دوران کئی بار جنگل پرندوں سے قریب ملاقات ہوئی ایک بار میں صبح کے وقت ایک کھیت کے کنارے کھڑا تھا جہاں سور سورج کی کرنیں دھند میں چمک رہی تھیں چھن کر کر آ رہی تھی اچانک ایک خوبصورت ساحل باز نہایت خموشی سے فضائے میں چکر لگاتا ہوا نیچے آیا اور ایک جھاڑی کے قریب کسی شکاری کی تلاش میں بیٹھ گیا اس کے فروغ کی چمک اور تیز نظریں دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے ترت خود میرے سامنے لرز ہو کر ہو گئی ہو ایک اور موقع پر میں نے ایک نایاب پرندہ دیکھا جسے مقامی زبان میں نیل گائیں نیل نیل کنٹھ کہا جاتا ہے اردو میں نیل کوپ کوتریاں انرول اس کا نیل رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا اور وہ بار بار ایک درخت سے دوبارہ اس شاخ پر بیٹھتا تھا جیسے مجھے اپنے خوبصورتی دکھا رہا ہو ایسے لیں دل میں فطرت کے لیے محبوب محبت اور شکر گزار کے جذبات ظاہر جنگ روز سے فری ملاقات ایک نیم کم نہیں نہ اس سے کم نہیں